जोङो क'क्राझार जिल्लाया जाहैबाय गोदो गोदाय जोंनि बर' जे आइ बुरि बोराय बिसोरो मानि क'क्राझारखौ सिगां समाव जेबोआनो गैयामोन बे समाव बर'फ्रा जोबोद गेसेंमोन आरो बेनि उनाव जोंनि बे क'क्राझार नाम मोन्नाया जाहैबाय लामाया बे समाव खेंखा खेंख्रिमोन बेखौनो ज' माबानानै क'क्राझार क'क्राझार दोनदों आरो ओमफ्राय क'क्राझार जिल्लानि जारिमिना गोदो जोंनि बर'फ्रा पलिटिकेल पलिटिकेल राइट्सआव जेबो जायगा मोनाखैमोन बे समाव जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ मोनसे बर'नि माहारियारि आफाद जे एबसु बेखौ सानै हयै गावबो सिन्था खालामनानै माखासे जोंनि बर'नि मानसिफोरखौ लानानै मोनसे एबसु आफाद दादों बेनिफ्राय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बिदिनो लासै सानफा एफा मिथिं खालामलायनानै जोङो मा मावबोला मोजां जागोन मा मागोन बेखौ प्रसार खालामनो एबसुखौ बेनिफ्राय लासै लासैनो सरकारनिफ्राय डिमान्ड खालामबोबाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा दैदेनगिरिफोरखौ बिसोर बुंनाय लेखायै मदद होबोदों आरो सिगां समाव जोंनि बर'फ्रा गोबां गावनि थांनानै थानो थांनानै थानांगौनि थाखाय सरकारजों जांख्रिथायाव बाहागो लाफादों बे समाव जोनि बर'फ्रा गोबां दुखु खस्थ' सहायबोनांदों मानो होनोब्ला जोंनि बर'फ्रा सिगां समाव इडुकेसनबो गैयामोन सोलोंथाया मा बेखौ मोन्थियामोन गामि गामि जौ लोंनानै थायोमोन गावजोंगाव फरासुना जेबो मोन्थियैनि जाउनाव जोंनि बर'फ्रा गोदोसोदोंमोन बेनिफ्राय जोंनि बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ मोनफ्रोमबो गामिआव थांनानै मिथिं खालामनानै बर'फोरनि थांनानै थानाय जानाय लोंनाय आरो गाव गावनि राइटसखौ सोरनिफ्राय मोनगोन जोंनि थांनानै थानाय जेरै जोंहा थांनानै थानायनि थाखायबो जानानैथ' थांनानै थानो हायो खिन्थु माखासे राइटस थायो जेरै पलिटिकेल राइटस सरकारनिफ्राय एक्सट्रा जेरै बड'लेण्ड जोंनि बर'फ्रा बिबोदों बे समाव जांख्रिथाय लाबोनानै जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दिनैसिम पि टि चि निफ्राय पि टि चि आफाद दाग्रोदों आरो पि टि चि आफादबो दादोंमोन बे समाव बेनिफ्राय जांख्रिथाय लाबोनानै जोंनि बर'फ्रा बि ए चि बड'लेण्ड अटन'मास काउनसिल मोनसे सरकारजों दावहा नांनानै मोनसे सुक्ति खालामदों बेनिफ्राय बि टि चि सुक्ति खालामदों बेनिफ्राय दा बि टि आर सुक्ति जाबाय आरो बै समाव जोङो बर' क'क्राझार नि जारिमिना जायैबाय सिगां समाव जोंनि बर' माहारिया गोबां गुबुंले थासारिजों थांनानै थादोंमोन मालाय हारिफ्रा जेरै बर'फोरखौ नासयदोंमोन बे समाव जोंनि गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म बेयो जोंनि बर'फोरखौ गोबां सोदांदों ब्रह्म धोरोमखौ फोसावनानै मानो होनोबा जोंनि बर'फोरा गुबुन हारि बाङालिफोरजों बा दस्रा हारिफोरजों मुगैजायोमोन गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मआ ब्रह्म धोरोमखौ बेंगलनिफ्राय लाबोनानै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेखौ फोसावदोंमोन माब्रै मानसिया थांनानै थानांगौ जोंनि बर'फ्रा जौ लोङै जायो अमा दाव फियो लेथ्रायै थायोमोन बेखौ फोसाबस्रांदों बेनिफ्राय जोंनि लेखा फरायनाय आसार खान्थि नियम खान्थिखौ सोलायहोदों बे मोनसे जोंनि सासे गिदिर दैदेनगिरिमोन आरो